हँ हँ हँ खुला छै दुकान कथी हाँ हय हँ हँ छै उँ कथी लेबै कोन चाबल लेबै कोन चाबल कोन चाबल लेबै शङ्करभोग एक हजार घ की छै किछु घरमे किछु शादीओ आर किछु छै की

हँ ठीक ठीक आओर कोनो चाबल लेबै हँ बोलिए कत्तेक चाबल लेबै ओ कोनो लगन शादी बिबाह छै की घरमे

हँ तब देखबै होइ जेतै ओ तब कखनि अयबै तब कखनि अयबै उँ कथी ठीक छै तब हर ढङ्गके मिलैत छै चाबल जे लैके होएतै लै लेबै

हूँ हँ हँ खुले रहए

ठीक है तब अइए चाबल आर मिल जाएत ठीक छै तऽ अइए खुल्ले रहैत छै दुकान अइए चाबल मिल जाएत हँ तऽ अइए ने ठीक ठीक ठीक ठीक